जय झूलेलाल टीवीअ जो हिकु मानींदो शो शार्क टैंक मां हेकर ॾिठो आहे ख़ाली पर हुनजे बारे में मूंखे ॾाढो मस्तु लॻो ॿुधणु ॾिसण बि ॾाढो सुठो लॻो हुनमें नंढे धंधे खां वठी जेके लारी गल्ला था हलाइनि उन्हनि खां वठी वॾे खां वॾा बिजनेसमेन अचनि था ऐं पंहिंजे धंधे जे बारे में हुते ॿुधाइनि था ऐं हू धंधे जे बारे में हुननि खे जिनि खां हुननि खे लोन वठिणी आहे हुननि खे प्रभावित था कनि की असां असां कीअं धंधो अॼु जीरो खां वठी चालू कयो आहे ॿुड़ीअ खां वठी चालू कयो आहे ऐं अॼु असां हंड्रेड परसेंट सौ ते पहुता आहियूं पर हुननि में बि हिक कला हूंदी आहे ऐं मां उहो ॾिठो आहे त हू व्यवसाय शुरू करण लाइ पंहिंजे धंधे खे शुरू करण लाइ केतिरी महिनत था कनि ऐं अॼु होसिताईं पहुचनि था अॼु शार्क टैंक जहिड़े टि वी शो ते पहुचण ई ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे यानी अधु प्रचार त हुननि जे धंधे जो उते ई थी थो वञे ऐं उनखां पोइ अॻियां सपोर्ट कंदड़ शार्क टैंक वारा वेठा अथनि उहे उन्हनि खे समुझाईंदा आहिनि की कीअं धंधो करणो आहे कीअं छा करणो आहे केतिरे रेट ते तव्हांखे पैसो खणिणो आहे मार्केट मां ऐं तव्हांखे धंधे खे कीअं वधाइणो आहे जय झूलेलाल